हँ कहल जाइत छै कि ओहिठाम भगवान रामके जन्म भेल छलै आओर बहुत प्राचीन कालसँ ओहिठाम एकटा मन्दिर छलैए लेकिन भेलै जे कि आइसँ करीब पाँच सए साल पहिले एकटा आक्रमणकरी आएल छलै बाबर ओकरा तोड़ि देलकै आ तोड़लाके उपरान्त कि केलकै कि ओहि पर मस्जिद बना देलकै बाबरी नामक मस्जिद आब एकबेर ओ मस्जिद बनि गेलै ओहिठाम तऽ ओकर बाद ओ तखनसँ मस्जिदे छलैए बादमे बहुत बेर एहन प्रयास भेलै बादमे बहुत बेर एहन प्रयास भेलै कि ओहि पर जे छै मन्दिर बनाएल जाइत मुदा मन्दिर नहि बनै छलै कारण कि बहुत लोककेँ आपत्ति छलै लोक कहैत छलै कि ई झूठ छै ई सच छै ई झूठ छै ई सच छै तऽ कोनो चीजके पता तखने चलैत छै जखन ओकरा बारेमे खुदाइ होइत छै जखन ओकरा खोदिके देखैत छिऐ जेना हमसभ घरो बनबैत छिऐ तऽ बहुत समय खोदैके समय किनको किनको आब तऽ नहि निकलैत छै पहिलेके जमानामे ककरो सोनाके कलश भेट जाइत छलैए हाँ ककरो सिक्का भेट गेल ककरो किछु भेट गेल किछु भेट गेल हार भेट गेल आब ओ सभ नहि भेटैत छै मुदा जखन ओ किछु जानऽके होइत छै तऽ ओकरा खोदल जाइत छै तऽ खोदल गेलै तऽ सभसँ पहिने आइसँ लगभग तीस साल पहिले के के मोहम्मद नामके एगो छथिन आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्ववेदा ओ खोदलखिन तऽ ओ देखलखिन जे अरे मूर्ति सभ अछि एहन एहन पिलर सभ जे मन्दिरमे अछि मस्जिदमे एहन पिलरके की प्रयोजन तऽ ओ कहलखिन जे ई सभ तऽ मन्दिरे छै मुदा दोसर पक्ष मानऽके लेल तैयारे नहि दोसर पक्ष चलि गेलै कतऽ न्यायालयमे आ न्यायालयमे गेलै आओर न्यायालयमे गेलाके उपरान्त ओ जे छै ओहिठाम कहऽ लगलै कि नहि हमर अछि ई सभ झूठ हइ झूठ हइ झूठ हइ तऽ फेर दोसर बेर जे छै खुदाइ भेलै तखनो ओएह सभ निकललै तऽ ओकर बाद जे छै बहुत समय लम्बा समय तक केस तेस चललै दुनू पक्षके अन्तमे जे छै जे मन्दिरके समर्थक पक्ष छलै ओकर जीत भेलै जीत भेलाके बाद फेर जे छै हाइकोर्टसँ पहिने जीत भेलै फेर ओहो चलि गेल सुप्रीम कोर्ट फेर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो कोर्टमे मन्दिर समर्थक सभके जीत भेलै तकर बाद ओहिठामके खुदाइ भेलै खुदाइ भेलाके उपरान्त ओहिठाम पिलर निकललै ओहिठाम जे छै सिंहासन निकललै ओहिठाम सिक्का निकललै ओहिठाम हार निकललै ओहिठाम एहन एहन घर सभ निकललै ओहिठाम एहन एहन कलाकृति सभ निकललै जे बता रहल छलै कि मन्दिरके ओ साक्षी छै तऽ मन्दिरके साक्ष मतलब कोनो ठाम कतहुँ कोनो चीजके खोदाइ होइत छै तखने पता चलैत छै वास्तवमे की छै आओर अहिना जे छै कतहुँ जेनाकि हमरे सभके गाममे कहिओ एहन खुदाइ हेतै किछु हेतै या कतहुँ दिल्ली मुम्बइ कतहुँ तऽ किछु निकलतै बहुत समय अहाँ सभ सुनैत हेबै खुदाइ भेलै अहिठाम शिवलिङ्ग निकलि गेलै अहिठाम विष्णु भगवानके प्रतिमा निकलि गेलै तऽ आर्कलॉजी एकरे नाम छै कि कोनो चीजके हम खोदैत छिऐ निचाँसँ निकलै छै ओकर अध्ययन करैत छै ओकरा बारेमे पता लगबैत छै कि आखिर की छलैए आओर फेर जखन हमरा ओहि चीजके बारेमे हमरा नौलेज भए जाइए ओहि चीजके बारेमे हमरा ज्ञान भए जाइए नीक जकाँ तऽ ओहि अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचैत छी एक समयके बाद सारा अध्ययन पूरा भेलाके बाद ई हमर सभकेँ इतिहासके हिस्सा सेहो भए जाइत छै आओर बच्चा सभकेँ पढ़ाएल जाए लगैत छै कि बाबू एना एना चीज छै एना भेल छलै आब मानि लिअऽ राम मन्दिरमे सभचीज निकलल छलैए सभचीज भए गेलै आब बच्चा सभकेँ पढाएल जेतै इतिहासमे कि एहिठाम खुदाइ भेल छलैए एहिठामसँ चीज सभ निकललैए आओर एहिठाम जे छै एहन एहन अवशेष छलै तऽ एकरे नाम छी आर्कलॉजी आओर आर्कलॉजी जे छै एकटा एहन विधा छै जे इतिहासके इतिहासके सङ्ग मिलकऽ इतिहासके परिपूर्ण बनाबैत छै ठीक छै आओर अहाँकेँ आओर कोनो डाउट हइ चाची तऽ अहाँ फोन कऽ लेब आओर जे छै हम अखन फोन राखैत छी